اکثر ہوتا ہے جب میں بیرون ملک کا سفر کر رہا تھا تو جلد بازی کے اندر میں بھی اپنا یوٹیلیٹی بل لے جانا بھول گیا تھا تو جس کی وجہ سے میرے کو بہت دقت ہوئی تھی جب میں وہاں پہنچ گیا جب مجھے یاد آیا تو میرے کو وہاں پہ بہت زیادہ دقت ہوئی تو میں نے کسٹمر سروسز سے بات کری اور پھر میں نے ان سے بہت زیادہ رکویسٹ کری کہ سر میں اپنا جو بل ہے یوٹیلیٹی بل جو ہے وہ میرا بہت ضروری ہے تو میں اس کو اپنے ڈیجی لوکر کے ذریعے مان وان منگوانا چاہتا ہوں کیونکہ اکثر یہ جو یوٹیلیٹی جو بل ہے یہ اکثر جو آن لائن جو ٹرانزیکشن ہوتی ہیں پارسل وارسل کے تھرو پہ ریکارڈ کیا جا تا ہے یہ اس کے لیے یہ کام آتا ہے تو اسی دوران یہ مجھے بھی ضرورت تھی اس کی تو پھر میں نے کسٹمر سروسز سے بہت زیادہ رکویسٹ کری کہ سر میں اس کو اپنا پار ڈیجی لوکر کے ذریعے منگوانا چاہتا ہوں تو آپ اس میں میری ہلیپ کریے پلیز میں نے ان سے بہت رکویسٹ کری جب جا کر وہ ڈیجی لوکر کے ذریعے میرے پاس میرا بل یوٹیلیٹی بل پہنچا